हा दीदी असांखे तव्हांजो कंहिं नंबर ॾिनो आहे असांखे ॿिनि ॼणनि लाइ घरु खपे किराए ते मां केमिकल कंपनीअ में मुंडवा में नौकिरी कंदी आहियां हा हा हा हा उन में मां कमु कंदी आहियां त मूंखे ॿिनि ॼणनि लाइ घरु खपे किराए ते हा हा ॿ ॼणा ई आहियूं असां त सुठो घरु ॿुधायो असांखे जिते हुजेव इन इन एरिया में हा असांखे टू बी एच के खपे ऐं घरु सुठो हुजे ऐं फर्नीचर ॿर्नीचर ठहियलु हुजे सुठो अहिड़ो अहिड़ो घरु खपे हा फर्नीचर बि ठहियलु हुजे अहिड़ो घरु खपे हा घणो

हा हा ऐं किरायो घणो थींदो कहिड़े किराए हिसाब सां भाई उते घर आहिनि

आअं तेरहां चोॾहां तेरहां चोॾहां त इलाही आहिनि कुझु वाजुबी न थींदो

हा न त भले वन बी अच के ई हुजे भले सुठो हुजे त पोइ वन बी एच के बि हलंदो भाई थोरो किरायो थोरो घटि हुजे हे त चोॾहां हज़ार त इलाही किरायो आहे हा त पोइ

हा वरी बि तव्हां जेको हुजे वाजुबी करे ॾिजो हा हा ठीकु आहे हलो हा हा हा